جی ہاں یہ بات درست تھا کہ ہندوستان کے بیشتر دیہی اور نیم شہری علاقوں میں نوجان کو کھیل میں حصہ لینے کے لیے اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی جتنی چاہیے اس کی کئی وجوہات ہیں نمبر ایک موجودہ مسائل مناسب سہولت نمبر ایک مناسب سہولت کی کمی گاؤں یا چھوٹے شہروں میں کھیلنے کے لیے میدان ساز سامان اور کوچنگ کی سہولتیں بہت محدود ہوتی ہے نمبر دو والدین کی ذہنی ذہنت ذہنیت والدین کی ذہنیت اکثر والدین کھیلوں کے وقت کو ضائع سمجھتے ہیں اور چاہے چاہتے ہیں کہ بچے صرف پڑھائی پر توجہ دیں مواقع کی کمی مقامی سطح پر کھیلوں کے مقابلے کم ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنی صلاحت دکھانے کا موقع نہیں ملتا ہے نمبر چار معاشی دباؤ بہت سے نوجوان مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور کھیلوں کے سامان یا ٹریننگ پر خرچ نہیں کر سکتے تھے کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات دیہی علاقوں میں کھیل کو میدان سرکاری اسکولوں میں کھیلوں کے لازمی بنانا ہر موضوع ٹریننگ کو دینا وغیرہ وغیرہ